ہمارے اسکول کی چھٹی ایک مہینہ کے لیے ہوئی تھی تو ہم لوگ پاپا سے بہت ساری ریکویسٹ کر کے ہم لوگ باہر گئے تھے گھومنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے دادی گ گھومنے کے لیے وہاں جب گئے تو ماما ہم لوگ کا دعوت کیے تھے اور اسی دعوت میں رات کا دعوت تھا اور ہم لوگ رات کی دعوت کے لیے گئے تھے وہاں ہم لوگ اچھے کھانا کھائے جیسے گوشت پلاؤ بریانی یہ سب بنا ہوا تھا مامی بنائی تھیں اور ہم لوگ کھائے تھے اور جب صبح میں آنے ٹائم ناشتہ کرتے آنے ٹائم ماما نے ہمیں پانچ سو روپیے بھی دیے اور ہم لوگ اس کو بہت ساری چیزیں کھائی یہ ہم لوگ دادی کہنے گئے تھے وہاں ہم لوگ آم کا ٹائم تھا ہم لوگ گاچھی گھومنے گئے تھے وہاں تو ہم اکیلے ہمارے بھائی تھے ہماری چھوٹی بہنیں تھی اور ہم لوگ آم توڑ کے بھی بہت سارے کھائے تھے اور پکڑنے کے بعد مار بھی کھائے تھے تو مار مار کھائے تھے وہ لوگ آ کے امی پاپا سے شکایت بھی کر دیے تھے لیکن امی پاپا تھوڑا سا ڈانٹے تھے اور ڈانٹے میں ہم تھوڑا روئے بھی تھے ٹھیک ہے نا لیکن ہم بھی تو ویسے ہی تھے ہم پھر سے دوبارہ چلے گئے آم چوری کرنے کے لیے لے کے آپ چوری کر کے کھانے میں جو بات ہے بہت مزہ آتا ہے ہم نے بہت ساری آمیں کھائیں پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد خالہ آئی خالہ خالہ اپنے یہاں دعوت کی ہم لوگ وہاں وہ دن کا دعوت کی تھی ہم لوگ چلے گئے وہاں وہاں دعوت ہے ہم لوگ نے وہاں بہت ساری انجوائے کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ خالہ کے بیٹا کے ساتھ کھیلے بہت ساری جگہ گھومے پھر خالہ کے یہاں سے ہم لوگ پارک بھی گئے تھے وہاں پارک میں گھومے بہت ساری مستی کی کیے جھولا جھولے جھولا جھولتے سمے نا وہ کیا نا میرا چھوٹا بھائی گر گیا تھا تو پھر کچھ